हमरा विशेष रूपसंँ सुन्दर आओर अद्वित्य पर्वतारोहण स्थानमे कश्मीर सबसंँ सुन्दर आओर अद्वित्य लागैत अछि कश्मीरके देखिके आओर एतुका मौसम एतुका पहाड़ी इलाका सँरचना सब हमरा बहुत ही प्रभावित करैत अछि ओतऽ जेबाक लेल